بائک چلاتے وقت سب سے اہم حفاظت حفاظات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہیلمٹ لگانا چاہیے ہمیں ہمیشہ دھیرے بائک چلانا چاہیے ہمیں کبھی بائک کو اوور اسپیڈ میں نہیں چلانا چاہیے بائک کو چلاتے سمئے ہمیں اپنے سامنے اگل بغل کا دھیان رکھنا چاہیے اور ضروری دستاویزوں کے تحت ہمیں اپنی گاڑی میں آدھار پین ڈی ایل اور انشورینش پیپر رکھے رہنا چاہیے جس سے کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آنے پر وہ ہم دکھا سکتے ہیں اور ہیلمٹ تو ضرور ہی لگانا چاہیے ہیلمٹ سے بہت زیادہ ہی فائدے ہیں ہیلمٹ کے فائدے ہی سے ہی ہمارے سر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہمیشہ دستاویزوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کبھی بھی اگر کچھ بھی ہو جائے تو ہم اپنے دستاویز پروف کے طور پر دکھا سکتے ہیں